सावगारि लानायाथ' थांनाय बोसोरफोरनिफ्राय जों गोबां सोलायबोनायखौ नुनो मोनो थांनाय लास्टथ' बिदिनो नै सेनचुरिफोरनिफ्राय जोंहा गोबां सोलायनाया नुनो मोनबाय जोङो सिगाङावहा गोबां बिदिनो सावगारि लाबोला जोङो गोबां सम नाङोमोन मोनसे सावगारिखौ लानायावनो जोङो गोबां गुबुन गुबुन पस होनानै थायोमोन बेबायदिनो गोबाव गोबाव सम जोङो बाहायोमोन सावगारि लानायाव आरो सावगारि लाखांनानै जोङो सावगारिखौ नायनो थाखायबो जोङो लगे लगेनो नायनो हायामोन जोङो दिहुननो हायामोन सिगांनि सावगारि लानायफोरा एसे बेलेगमोन नालाय सिगाङाव सावगारि लानाय बिदिनो मोनसे रिल थायोमोन रिलजोंसो बनायोमोन फिल्म बेबायदिनो जोङो रिलखौ बेबायदिनो हप्तासे हप्तानैनि उनावसो जोङो फट'खौ सुखांनानैहाय जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय दानि मुगायावथ' जोङो मिलि सेकेण्डआवनो जोङो फट'खौ केपचारबो खालामनो हायो आरो लगे लगेनो जोङो नायनोबो हायो एक मिलि सेकेण्डआवनो जोङो नै दानो फट' खेब्बाय सावगारि खेब्बाय आरो नै जोङो दसेनि उनावनो जोङो बरननोबो हाबाय जोङो फिजिकेलिबो दानो एक सेकेण्डआवनो बरननो हायो आरो जोंनो जुदि हार्ड कपिखौ नाङाबा जोंनि फट'ग्राफखौ जोङो जोंनि सफ्ट कपियावबो स्टर खालामनानै दोननो हायो दानि आरो गोदोनि फट'ग्राफि बा केमेरानि गेजेरावथ' गोबां फारागथि दङ सिगांनि केमेराफोराथ जोंहा बिबायदिनो फिसार्चफोरखौ नुनो मोनामोन जोङो बारा बेबायदिनो रिल होनाय केमेराफोरखौ बारा बाहायनाय जायोमोन गोजान जायगाफोरखौ जोङो बांद्राय जुम खालामनो हायामोन बा खोमसिफोरावहा जोङो स्रां खालामनो हायामोन नाथाय दानि मडार्न मुगानि दानि जुगनि केमेराफोराथ गोबां फेसिलिटिस गोबां फिसार्चफोर दङ जोङो दिनै बबेबा गोजान जायगाखौबो जोङो जुम खालामनानै लानो हायो गोबां गुबुन गुबुन टाइपनि लेन्सफोर दङ लेन्सनि गेजेरजों जोङो गुबुन गुबुन टाइपनि फट'ग्राफ लानो हायो आरो बेबायदिनो गोबां फिसार्च दङ खोमसि समावबो लाइटलिंनि गेजेरजों ब्राइटनेसनि गेजेरजों बेबायदिनो लाइट लाइटफोरखौ होनानै जोङो स्रां खालामनो हानाय फट'ग्राफिफोरखौ जोङो लानो हायो आरो दानियाथ' अ' दानिया गोरलैसिन दानिया जोबोद गोरलै जाबाय सिगांनि बायदि गोरा नंला दानिया उन्दै उन्दै गथ'आबो गावनि मबाइलफोरनि गेजेरजोंनो एक क्लिकआवनो बिदिनो फट'क फट'फोरखौ खेबनो हायो आरो गोरलैसिन जाबाय इजि फिसार्च जाबाय सोलोंनांलाया हारसिंनो रोंलांखायो आरो खिन्थु या प्रपेशनेल केमेराफोरावहा जोङो जुदि फट'ग्राप खालामनोबा जोङो एसे सोलोंनांगौखो जागोन जोङो फिसार्चफोरखौ मोजांहै रोंनांगोन माखौ खालामबोला मा जायो बेनोसै आरो जोङो